हमरा सभगोटा अच्छा से छथिन पोता छथिन नाति दुइगो अछि पोता सपरिवार सभ खुशी मंगलमे छथिन बढ़िआँ छथिन बेटी छथिन पोती हइ पुतौहु हइ आओर सभगोटा छथिन सभ बढ़िआँसँ छथिन बहिन हइ सभ जुड़ल छथिन बढ़िआँसँ छथिन सभ अच्छा छथिन कोइ हमरा कोइ दिक्कत नहि हइ धिआपुता अइ सभ अपना पुतौहु हइ बेटी हइ जमाइ हइ सभ हइ बहुत अच्छासँ छै नतिनी हइ पोती हइ पोता हइ बेटी हइ जमाइ हइ बेटा हइ सभगोटा बहुत बढ़िआँसँ छथिन हमरा कोइ दिक्कत नहि छथिन बहुत खुशीमे छथिन खेलैत धुपैत रहै छथिन बोलै भुकै छथिन नाति पोता बेटी बेटा सभ कोइ कमी सभगोटा बहुत बढ़िआँसँ छथिन हँ सभगोटा छथिन कोइ कमी नहि छथिन धिआपुता आओरमे सभ खेलै धुपै छथिन सब पुतौहु पोता बेटा बेटी सभ छथिन हँ नतनिओ छथिन पोतिओ बेटिओ सभ भरल परिवार छथिन आब बूढ़ भेली अपनेके लिहेँके हमर शरीर जाइ छै सभ बढ़िआँसँ छथिन छोट छोट छथिन बौआ आओर दाइ आओर नतिनी आओर छथिन पोती आओर छथिन सभ बुलै घुमै छथिन टहलै छथिन सभ अच्छासँ छथिन भरि घर छथिन पोता पोती आओर सभ ठीक छथि बुझलिए